جب بھی کبھی میں باہر جاتا ہوں تو ہمارے گھر میں سے سبھی نہیں جاتے جس سے کچھ لوگ گھر میں رک جاتے ہیں پودے کی دیکھ بھال کے لیے تو وہ لوگ میرے پیچھے پودے کو پانی دھوپ میں رکھنا سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن کبھی اگر ہم سب کو جانا پڑتا ہے ایک ساتھ کہیں تو میں پودے اپنے دوست کے یہاں دے آتا ہوں وہ ان پودوں کی دیکھ بھال اچھے سے کرتا ہے میں اس کو فون کر کر کے تھوڑا یاد دلاتا رہتا ہوں کہ بھائی پانی ڈال دو ڈال دیا اس کو تھوڑا دیکھ لے سوکھ نہ جائے اس طرح میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں